मधुबनीके जिला मिथिलाक क्षेत्र मानल जाइ छै एतय रीति रिवाज बहुत अहम् मानल जाइ छै बच्चा सभकेँ मुड़न उपनयन एहि सभ विशेष रूपसँ सांस्कृतिक रीति रिवाजसँ कयल जाइ छै प्रत्येक गाँवमे एगो डिहवार बाबाके स्थापना कयल जाइ छै ओ राजाजीक मन्दिर रहै छनि जाहिमे सभ अपन अपन सभ समुदायक लोक ओतय जा सकैया कोनो तरहे रोक टोक ओतय नहि होइ छै घरमे जे कोनो सांस्कृतिक कार्यक्रम होइ छै कोनो शादी विवाह होइ छै रीति रिवाज होइ छै ताहिमे लोक सभ ओतय जाकऽ पूजा पाठ करै छथि साथहि घरमे जे भगवान होइ छथिन जकरा गृहस्वामी रुप सेहो मानल जाइ छै ओ सभ हमरा सभके सामाजिकमे सांस्कृतिकमे विशेष महत्व देल जाइछै